योग करबाके उम्र जे छै जखन अपनेके बुझबा लेल आबऽ लागैऽ दस वर्ष के बाद तऽ लोक बुझै लागै छै जे कोन चीज केलासँ की हेतै आओर आओर ई बुझेनाइयो आसान छै तऽ दस वर्षके उम्रसँ अगर करी तऽ बहुत ही सुन्दर छै अनुलोम विलोम प्राणायाम ईसब जे छै से बचपनेसँ शुरू करबाके चाही प्राणायाम वगैरह तऽ ओनाहु अपना एतय प्रथा छै जे सूर्य के जे अर्घ्य दैत छियै तऽ ओ प्राणायामे आबैत छै तैं दुआरे अपना एतय तऽ ई प्रथे छै तऽ योगके उमर जे छै जखने बुझबामे आबै तखनेसँ योग शुरू करी ई सबसे फायदाजनक छै आओर एकर कोनो हिसाब नहि छै जे एहि उम्रमे करी आओर एहि उम्रमे नहि करी जा तक सकै छी जा तक बुझै छी ता तक करी आओर एहिसँ फायदा ली आओर दोसरोके कही प्रेरित करी फायदा पहुँचाबी आओर फायदा पहुँचाबैके प्रयास करी